ग्रामीण खेत्र ते रमत गमत जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि उहे फ़ाइदा पाण घणे ना सघूं अहिड़ा आहिनि जीअं की भाई पंहिंजा गाव में ॿार कहिड़ी बि रमत गमत कनि चाहे कबडी हुजे चाहे खो खो हुजे चाहे बैटबॉल हुजे हूअ सभिनी रमण जा पंहिंजा अलॻि अलॻि फ़ाइदा थींदा आहिनि उन में स्पुर्ती ईंदी आहे वजन में कटाणो ईंदो आहे ऐं पंहिंजी तंदुरुस्ती काइम ईंदी आहे त हीअ बि आहे के ॿार पाण में गॾिजी करे रमंदा आहिनि त हुन में संप बि वधंदो आहे ईर्ष्या घटि थींदी आहे इन खां पोइ इन जो वॾो फ़ाइदो हिकु उहेई आहे की उन्हनि ॿारनि मां जेको ॿार बाए कहिड़ी बि ॻाल्हि में सुठो हुजे भाई कबडी में सुठो हुजे चाहे खो खो में हुजे चाहे बैटबॉल में हुजे चाहे हॉकीअ में हुजे कंहिंमें बि कंहिं बि ॿार जी कला वधीक सुठी हुजे त हूअ उन खेत्र में अॻियां वधी करे ओलम्पिक रमी सघंदो आहे भाई देश जे ॿाहिरि वञी करे पंहिंजे गांव जो नालो रोशन करे सघंदो आहे उहे इन जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि हीअ नालो रोशन करण सां पाण ईअं चई सघंदा आहियूं भाई हीअ जेको अॼु कलाकार भाई जेको बि खेल आहे खेल करे थो पंहिंजे गांव जो ॾाढो नालो सुठो अॻिते वधाइण लाइ भाई गांव खेत्र में खेल ऐं रमत गमत हुजण ॾाढी ज़रूरी आहे